ह्या वाठारांत व्हळां बांय तशेंच झरी डॅमाच्या आनी उदकाचो पुरवठो केलो वता चडान चड लोलये वाठारांत उदकाची कमतरताय भासना मे म्हयनो म्हणल्यार हें उदक सतत चालूच आसता फकत कांय प्रमाणांत पोळें वाठारा जो आसा उदकाचे मात्शे त्रास सोंसचे पडटात एप्रील मार्च आनी मे ह्या म्हयन्यांत जें डॅमाचे उदकाचो पुरवठो केल्लो आसता तो पुरवठो शेवट मेरेन आसता व्हळांनी उदक जें आसता बांदारो घालून आडयल्लें आसता त्या कारणान थोडेंशे बांयंत उदक जें आसता आसतात आनी बांय उदकाचो पुरवठो जो आसा तो घरां घरांनी पावता चड जो त्रास उदकाचो ह्या वाठारांक जायना कित्याक जो आसा पुरवठो वित्सर केल्ले कारणान हें उदक सगळ्या घरां घरांनी पावता